ہمارے خیال سے ماشاء اللہ سلائی کے کام بہت اچھے ہیں اور ہم لوگ بہت آسانی سے کرتے ہیں ہماری مشین وغیرہ دھاگہ وغیرہ ہاتھ میں کچھ نشان آ جاتی ہیں اور ہم لوگ تو آنکھ کے بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور سلائی میں ماشاء اللہ بہت اچھے سے دھاگوں کے ساتھ ہم لوگ سلائی کے کام کو پوری انجام سے دے دیتے ہیں اور جب سلائی ہمارے آنکھ کے کمزوری کرتے ہیں اور ہم لوگ اس سے اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں اور وہ جب پیسے ہم کما لیتے ہیں تو اس کو ہم کچھ بھی اپنے کام استعمال کر لیتے ہیں اور جب ہمارے دھاگے سوئی میں جب دھاگے ہم لوگ پھنساتے ہیں اس کی وجہ سے ہاتھ میں کچھ نشان وغیرہ آ گئے ہیں اور وغیرہ آ گئے ہیں اور ہمارے دا مشین ماشاء اللہ بہت اچھے سے چلتے ہیں جو مشین رہتی ہے اور ہم لوگ آسانی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں پیسہ کماتے ہیں اور اپنے اپنے پریوار کو کھلاتے ہیں اور اسی پیسے پہ ہم لوگ بہت اچھی زندگی ماشاء اللہ سلائی کے لائن میں گزر رہی ہے تو ہم لوگ سلائی کے لیے بیٹھتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور دھاگہ پھنساتے وغیرہ سب کچھ اچھے سے خیال رکھتے ہیں اور ہم لوگ کو اچھی سے اچھی زندگی کو سہولت ملتے ہیں نہ دھوپ میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے ٹھنڈے میں بیٹھے رہتے ہیں اے سی وغیرہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور اچھے سے کام کو پورا انجام دیتے ہیں جب ہمارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو ہم پھر چھٹی کے کھانا وغیرہ کرتے ہیں اور پھر سلائی کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں